اہم سقافتی اور سماجی تقریبات جو ہیں ان میں سے وہ ہیں سب سے بڑا انڈیپینس ڈے جسے ہم یوم آزادی کے دن کہتے ہیں اس دن لوگ کوئی بھی کسی بھی مذہب کا ہو ہندو مسلمان سکھ عیسائی اس دن لوگ سب یہی ایسا یہ ہے تقریبات ہیں یوم آزادی اس دن لوگ سب ایک جٹ ہوتے ہیں نہ کوئی اپنے مذہب کو نہیں دیکھتے سب بھائی چارگی کے ساتھ کوئی کسی کا مذہب نہیں دیکھتا اس دن لوگ سب ایک دن ایک جٹ ہو جاتے ہیں کیوںکہ جب ہمارا دیش انگریزوں کے غلام آزاد تھا تو سبھی نے مل کے ہندو مسلمان سکھ عیسائی سب نے مل کر اپنی قربانیاں دیں اور اس دیش کو آزاد کیا اسی لیے اس دن اس دن کو لوگ بہت شدت سے مناتے ہیں اور اس دن کوئی سب بھائی چارگی کے ساتھ سب ایک ساتھ مل جل کر اس تقریبات کو مناتے ہیں جسے ہم یوم آزادی کہتے ہیں یہ ہمارے ہندوستان میں سب سے بڑا تہوار مانا جاتا ہے یوم آزادی کا تہوار ہی ہوا جس میں سب لوگ ایک ساتھ مل جل کر اس میں شرکت کرتے ہیں کیوںکہ اس دن کیوںکہ اس میں سب نے قربانیاں دی تھیں سب سبھی نے اپنی اپنی قربانیاں اس دیش کو آزاد کرنے کے لیے قربانیاں دی تھیں اسی لیے سب لوگ ایک ساتھ مل جل کر اس تہوار کو مناتے ہیں اور ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے مل جل کر رہیں تاکہ پھر ایسا کام دوبارہ نہیں ہو کہ کوئی ہم پہ حکومت کرے وغیرہ